हॅलो कोण उलयता आं हय टॅक्सी ड्रायवर रातचें कितल्याक सुमार कितल्याक सुमार अशें धांक सुमार खंय तुका ड्रॉप करपा जाय म्हटलें तुवें कलंगूट टू दाबोली एअरपोर्ट इस्टा कितल्यांक अशी म्हळ्यार तुयें सारकें टायमींग धांक ना तुका धांक पावपाक जाय तुका गाय तुका धांक फ्लायट आहा म्हणल्या कितल्या पावपा जाय तुका रिपोटींग टायम म्हळ्यार कितल्यांक आटांक येवपा पडलें म्हाका तुका व्हरपाक ते सातांक येवपाचें न्हू बरें बरें बरें दाबोलीम एअरपोर्ट म्हाका तुजे एड्रेस मागीर मातसो मेल कर म्हाका ऑर लोकेशन धाडा म्हाका तूं लायव लोकेशन धाड तुजें तुका कलंगूट साकून तुका दाबोलीम एअरपोर्ट जातलें तुगेलीय लगेज आसतली लगेज चड आसा दोन बॅगां जातले तुजें एक हय किलोमिटरा प्रमाणे आसतलें अडेज हजार दोन दोन अडेज दोन अडेज हजार दोन हजार जावपा ना रे कशें जातलें दोन हजार कमी जावपा ना सारकी रेट सांगल्या तुका हांवें अड अडेज हजार ते तीन हजार भितर अडेज हजार करता तुका कमी करून करून अडेज हजार डन करुया कितें दुसरी दिसा पोरतून कलेक्ट करपाक कितल्यांक सुमार टायम सांचेच थंयच्यान तुका राती कलंगूट सोडपाचें बरें बरें म्हणल्यार तुका दोनीय मेळोन तुका हांव तुका करतना साडे चार हजार भितर डन करता दोनी फावटी मेळोन चार हजार जावपा ना रे साडे चार हजार मागी दुसरें दुसऱ्या दिसाक मागी खंय भोंवपा खंय वसपाक जाय आनी बिचीर खंनच्या बिचीर बळी आसा हांगसर बिचीस म्हणटा तुका वागातूर आसा बोगमालो वयता थंय आसा तूं म्हाका सांग मागीर बरें